میں نے کچھ دنوں پہلے فلپ کارٹ پر ایک سیل چل رہا تھا اسکن کیئر پروڈکٹس کا جس سے میں نے صابن آڈر کیا تھا بےدنگ سوپ ہاں تو یہ واقعی مجھے اس کا ریویو شیئر کرتے ہوئے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ واقعی بہت اچھا تھا اور اس کا جو فارمولا یا جو بھی اس کے انگریڈینس رہے ہوں گے تو وہ میری اسکن کو کافی سوٹ کر گئے اور ہر مرتبہ استعمال کے بعد ایک تر و تازہ سی اور بالکل نمی والی فیلنگ آتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اسکن ایک دم فریش سی ہوگئی ہو اور کافی سوفٹ ہو جاتی تھی اور اس کی خوشبو بہت بہت بھینی بھینی سی بالکل اچھی سی خوشبو تھی اور بالکل بھی تیز نہیں تھی ایسے کہ بہت زیادہ طاقتور ہو کہ سر درد ہو جائے بس مجھے ایک ایک جو کمپلین ہوئی وہ یہ کہ فلپ کارٹ کی جو سروس تھی وہ تھوڑی سی مؤثر نہیں تھی بکوز ان لوگوں نے ڈلیوری میں لیٹ کر دیا حالانکہ پیکیجنگ وغیرہ دیکھیں گے تو باقی ہر چیز بہت اچھی تھی جس بندے نے ڈلیور کیا اس کا بھی بیہیوئر کافی اچھا تھا بس ڈلیوری تھوڑی لیٹ ہوگئی جو جو ڈیٹ تھا مجھے کئی بار فالو اپ کے لیے فون کرنا پڑا